میں مدرسے میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے والا ایک طالب علم ہوں اور میری دلچسپی کا میدان مذہبی تعلیم ہے لیکن میں نے اپنی زندگی کے بیس سال کے عرصے میں مختلف مقامات کا سفر کیا ہے اور عام طور پر میرا سفر عصر حاضر کے حالات سے واقفیت کے لیے ہوتا ہے مختلف تہذیب و تمدن کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے ہر جگہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ہوتا ہے ہر جگہ کے لوگوں کے اخلاق و کردار کو جانچنے کے لیے ہوتا ہے اور طرح طرح کی تہذیبوں طرح طرح کے تمدن طرح طرح کی ثقافت کو سمجھنے کے لیے اور اس میں سے انتخاب کرنے کے لیے ہوتا ہے میں نے بہت سے سفر کیے ہیں اور مختلف تفریحی مقامات کا بھی میں نے سفر کیا ہے مثال کے طور پر میں کبھی تاج محل بھی گیا ہوں آگرہ قلعہ بھی گیا ہوں دلی کے قطب مینار بھی گیا ہوں لال قلعہ بھی گیا ہوں تو جو تاریخی ورثے ہیں اور تاریخی مقامات ہیں اور جو بہت زیادہ دلکش عمارتیں ہیں اور ہندوستان کی جو مشہور مشہور عالی شان عمارتیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ مختلف بیرون ممالک سے سفر کر کے آتے ہیں اور طرح طرح کی مشقتیں برداشت کر کے آتے ہیں میں نے ایسے مقامات کا جائزہ لینے کے لیے اور ایسے مقامات کی خوبصورتی سے اور دلکشی سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی مختلف مواقع میں اور مختلف اوقات میں سفر کیا ہے اور الحمد للہ عام طور پر میں اپنے سفر کے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہوں